आजून मेरेन हांवें अशी सत्य घडणुकांचेर पुस्तक वाचूना पूण आमचे दामोदर मावजो जो आसा तेणे कादंबरी बरयल्ली आसा कार्मेलीन ती सत्य अशी पुराय सत्य अशी न्हू पूण आमचे दामोदर मावजो आसा ताणी सगळीत पुस्तक अशी जे कितें जाता आमच्या वाठारा सायडीन तेजेर नदर दवरूत बरयल्ले आसात तेजे पसऱ्यार बी कोणूय येताले ते गजाल सांगतालो तो तें तो नॉट डावन करतालो आनी बरयतालो सो कार्मेलीन हें पुराय सत्य न्हू अर्द सत्य अशें म्हाका दिसता आनी ती कादंबरी इतली इतली बरी आसा वाचपा सारकी एकदां वाचल्या पुरो जावपाना परत परत वाचीन अशी दिसता खूब बरी आसा समाजाचेरूच आसा जे समाजान घडटा आतां काळार लोका खबर तें त्या बुकावयल्यान कोळोन येता